हम यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें घूमने और फिरने में अच्छा लगता है जब भी अपने बस या ऑटो या फिर कोई रेलगाड़ी से जाते हैं तो रास्ते में अलग तरह के हमें चित्र जो भी दिखते हैं जो भी दृश्य देखते हैं हमें देखने में उसे बहुत अच्छा लगता है हम लोग देखते हैं तो उसे मतलब मन को शांति प्राप्त होती है मन को शांति प्राप्त होती है घूमने फिरना हमें बहुत अच्छा पसंद रहता है घूमने से हम लोग बहुत अच्छे कारणों की यात्रा करते हैं कहीं जाने फिरने या घूमने समय यात्रा बहुत अच्छा लगता है यात्रा करने समय हम लोग अलग अलग ऐसे यात्रा करते समय हम लोग नाश्ता प्रदान कुछ भी करते हैं नाश्ता करते हैं नाश्ता करने के कारण हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो उसमें घूमने फिरने के लिए हम लोग बहुत दूर दूर तक यात्रा करते हैं बस से ट्रेन से हेलीकॉप्टर से जहाज़ से बहुत जगह हम लोग जाते हैं ट्रैकों द्वारा ट्रक बस ऑटो सभी से हम लोग यात्रा करते हैं यात्रा करते समय हम लोग बहुत घूमते हैं जैसे कहीं भी गए यात्रा करते समय तो हम लोग कहेंगे भैया थोड़ा साथ ऑटो रोकिए हमें यहाँ कुछ काम है उसके काम के बहाने हम लोग घूमने लगते हैं घूमते हैं जैसे कहीं जगहों का स्थान देखते हैं स्थान देखने के बाद वहाँ हम लोग घूमते हैं घूमने में मज़ा थोड़ा शरीर का तनाव दूर हो जाता है और हम लोग घूमने बहुत पसंद करते हैं यात्रा जैसे गाड़ी से घूमने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग को यात्रा करने यात्रा करना हमें बहुत पसंद है यात्रा करते समय हम लोग बहुत मस्ती करते हैं बहुत मस्ती करते हैं यात्रा करते समय हम लोग